مشرقی دہلی میں کچھ ایسے کھیل ہیں جو کہ کافی مشہور ہیں جیسے کہ آپ کا کرکٹ ہو گیا والی بال ہو گیا باسکٹ بال ہو گیا کبڈی ہاکی اور بھی کئی سارے کھیل ہیں جوکہ مشرقی دہلی میں کھیلے جاتے ہیں بڑے ہی شوق سے یعنی ان کھیلوں میں کافی حد تک کچھ ہمارے انٹرنیشنل گیمس ہیں جیسے کہ ہاکی ہمارے نیشنل گیم ہے کرکٹ ہمارا انٹرنیشنل گیم ہے اور بھی کافی سارے گیم کھیل ہوتے ہیں ہمارے ان میں جو ہمارے کھلاڑی ہوتے ہیں ان میں ایک ایک کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں ایک مذہبی رجحان ایکتا کا ایک طریقے سے یہ ہمارا ایکتا ایک طریقے سے ہمارا یہ مذہبی رجحان ان میں نہیں آتا ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں کھیلتے ہیں اچھے سے ایک دوسرے کا مطلب ایک دوسرے کا سپوٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی ڈھال بنتے ہیں تو اس طرح سے ان میں ایک محبت کی بھاؤنا محبت کا محبت کی بھاؤنا ان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور یہ مطلب کافی آگے تک جاتے ہیں